आतां लोकसंख्या वाडत गेल्या इतक्या सगळ्यां लोकांक अन्न तितकेंच चड जाय चड अन्न जाय म्हणटकच चड पिकोवपाक पडटलें कमी जाग्यार कमी वेळार चड अन्न पिकोवप जाल्यार जाता म्हणून आतां सर्रास रासायनीक साऱ्याचो आनी किटकनाशकाचो वापर चलिल्लो आसा हीं रसायनां वापरून पीक चड मेळटा खरें पूण मातयेचें कितें आमी मनशाचे भलायकेचें कितें माती आपल्या भितर अन्न पिकोवन आमकां पोसता आमच्या तोंडाच्यो रुची पुरयता पूण आमी त्या बदलाक मातयेक कितें दितात रसायनां हाकाच लागून दिसान दीस मातयेचे गुणधर्म कमी जायत गेल्यात कांय वर्सां फाटीं ह्याच मातयेंत पिकयिल्लें पीक कितलें रुचीक लागतालें आनी आतां सगळीं रुचूच बदलल्या आतांच्या भुरग्यांक हो फरक कळना कारण तांकां हेंच खावपाची संवय जाल्या पूण आमकां जाणटेल्यांक विचारात कसो आनी कितलो फरक जाणटा तो हाचेर पर्याय तर कितलेच आसात पूण कोणूय वापरीत तर खरें सगळ्यांक आतां सगळें बेगीन बेगीन आनी शॉटकर्ट जाय तरीय हांव म्हणटां की थोडे तरी आमी गंभीर जावपाक जाय विचार करपाक जाय